ہیلو سر فلپکاٹ کسٹمر سے بات ہو رہی ہے کیا سر میں نے جو لیپٹاپ آڈر کیا تھا سر مجھے لینے کا من نہیں کر رہا تو سر اس کو ریجیکٹ کر دیجیے اس کو واپس کر لے لیجیے اس کو کینسل کر دیجیے نہیں لینے کا من کر رہا ہے اسی لیے مجھے میرا بھائی نے دوسرا لیپٹاپ لے آیا اس سے اچھا لگتا ہے اسی لیے میں پہلے پہلے آیا میرے کہنے سے پہلے تو ہے نا اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہوں سر آپ کر دیجیے ریجیکٹ بہت مہربانی ہوگی سر سر کر دیجیے نا سر میں نے جو لیپٹاپ لے لیا اب مجھے اچھا لگا اس طرح پہلے لے لیا میرا بھائی نے اور میں نے دیکھا نہیں سنا تھا بس اور میں لیپٹاپ آنلائن کر دیا اس کو ریجیکٹ ہی کر دیجیے تو پھر جی سر ریٹ کر دیجیے سر جی جی جی سر دھنیواد سر